असांजे देश में इअं त जामु सेक्टर आहिनि हो इन मां हि हिकु बैंकिंग ऐं इंशोरेंस सेक्टर आहे बैंकिंग हिकु अहिड़ो सेक्टर आहे जंहिं में पैसा कढाइणु पैसा विझणु असां सॼो हुन में पैसनि जो ई हूंदो आहे मुंहिंजो हिकु अहिड़ो अनुभव आहे ॿ साल अॻु जॾहिं मां मुंहिंजे नज़दीक जे ए टी एम मां पैसा कढाइणु वञां पियो उन में मुंहिंजो ए टी एम जो कार्ड फासी पयो ऐं उहो कार्ड निकिरे ई न पियो उन उन लाइ मूंखे पुलिस में कंप्लेन करिणी पई बैंक में करिणी पई बैंक में वञिणो पियो त वञी मुंहिंजो कार्ड ॿ हफ़्तनि खां पोइ मुंहिंजे घरु अची पहुतो मां इअं चवणु थो चाहियां असांखे हिन बैंकिंग जे इंशोरेंस जे सेक्टर खे एॾो सुठो ठाहिणो आहे ऐं एॾो फ्री ठाहिणो आहे जीअं हर कोई कमु हिकदमि आसानी सां थिए इअं बैंक बैंक में जेको ए टी एम हूंदो आहे उन में असां ख़ाली पंहिंजो फेस विझऊं ऐं उन में असांजो सॼो मुंहुं सॼी बैंक्स जी डिटेल सॼी अची वञे उन में असां खां घणा पैसा कढाइणा आहिनि छा करिणो आहे कीअं करिणो आहे सभु हिकदमि आसानी सां थिए जंहिंमें केई बि मुश्किल न अचे इन जो ध्यानु रखूं असां